होय म्हजो आवडीचो लेखक आसा आनी तो जावन आसा वसंत भगवन सावंत एक दीस अशेंत हांव म्हज्या लायब्ररीन भोंवता भोंवता हांवेन एक बूक काडलो आनी हांवेन एक पुस्तक काडलो आनी त्या पुस्तकां एक कथा आशिल्ली कालसाव नांवाची हांवेन ती बेश्टी बसोन वाचूया मेळ्ळें तेन्ना म्हाका कांय काम नाशिल्लें कांय नाशिल्लें आनी जेन्ना मुख बिश्टें फ्री आशिल्लें तेका लागोन हांव बसलें आनी हांवेन तो रीड केल्लो वाचलो बूक कथा हे कथा एक गरीब भुरग्यांचेर आदारीत आशिल्ली ता ताचे आवय बापूय खूब गरीब आशिल्ल्या आशिल्ल्या कारणान ताका बाबड्याक कपडे नाशिल्ले ताका ताजे कालसाव फुटलेले आशिल्ले तेन्ना तो बाबडो तेत कालसांवान भोंवतालो सगळ्या भोंवतालो ताचे इश्टेचेर हांसताले आतां किदेंय न्यू कितें फेस्त येयलें नाल्यार नाटकाचे दीस येयले पुजा येयली जाल्यार ताचे कडेन बाबडे कडेन कांय कपडे आसनाशिल्ले ते खातीर एक दीस किदें जालें त्या त्या कथान ताचो एक केशव मामा आशिल्लो आनी तो मामा खूब ग्रोस आशिल्लो ताजे मॉल फुटके आशिल्ले तेजे तो किदें करतलो तेणे तेणे तेज्या भयणी कडेन सांगलें आनी तें चल्याचें नांव आशिल्लें दिगू हा दिगू आशिल्लें तेजें नांव त्या त्या त्या चल्याक आपल्या आनी केशो मामाचें चावेचें दुकान आशिल्लें दर वर्साक जात्रा आसतली तेन्ना आपलें दुकान हालतलें ह्या वर्साक दिगुच्या गांवांत एक जात्रा आशिल्ली आनी त्या जात्रेन दिगुचा मामा केशव मामा चावचें दुकान घालपाक येयलें आनी ताच्या ताचो एकटो कामगार दुयेंत पडलो ते खातीर ताका एक कामगार उणो पडलेले कारणान तो ताच्या भयणीकीर येयलो दिकूक मातसो ताच्या दुकानार धाड म्हणोन अशें तरेन हे सगळें जाले आनी मागीर तो दिगून दिगून या या म्हणलें व्हेलो तेका दिगूक फोर्स फोर्सान व्हेलो आनी ताचे कडल्यान सगळीं कामां करून घेतली कालसावाचे आस दिव आनी लास्टाक सगळे जात्रा बी सगळे काम जातकीर ताणें दिगूक फटयलो ताणें तेका दिगू काल कोपडो दिवना ना कांयच दिवना तो गेलो थंयच्यान ह्या कथेन आमकां अशी सीख मेळटा की आपली घरांतली सुद्दां आमची केन्ना आसना ती आपल्या फायद्याक लागून आमकां वापरतात आनी उडयतात जसो आमी ती टिश्यू यूज करून कसो वापरतात आनी भायर मारतात तशेंच सो कोणाचेर विश्वास दवरप ना ना आपल्या घराचेर ना भायल्याचेर इश्टां कोणाचेर न्हू फकत आपले चड लागीं बी रावप न्हू आनी चड कुरूर्ता एनिमी एनिमी दुस्मान बी करप न्हू मदीं रावप सामकें चड चड क्लोज बी न्हू चड दुस्मान बी न्हू मदीं हय ना म्हणल्यार खबर घेतली जालें ताचे फुडें ताचे भायर कांय म्हणप ना सो अशें केशव वसंत भगवन सावंत असल्यो कथा बरयता आनी ताका लागून तो म्हाजो आवडीचो लेखक